हा हा ॿुधायो ॿुधायो हा हा हा हा टाइम ई टाइम आहे पर तव्हां केरु था ॻाल्हायो हा हा दादी चओ चओ त तव्हां मकान ठाहिरायो आहे ईअं न हा हा नलका ॾेयणा अथव हा हा दादी हा हा ॾेखारियो हा हा माना पधर में होदीअ में ऐं रसोड़े में सभिनीनि हंधि लॻाइणु ईंदव न हा हा त दादी फुआरा वुआरा लॻाइणा अथव छा फुआरा बि लॻाइणा अथव छा तव्हांखे दादा तव्हांखे केतिरा बाथरूम अथव हा माना में त वरी ॿ ॿ टई अची वञनि वरी अहिड़ा फुआरा चारि खपनि वरी तव्हांखे पधर में बि लॻाइणो अथव रसोड़े में बि लॻाइणो अथव ठीकु आहे पाईप

हा हा हा सभु कंपनीअ जो दादी माल रखंदा आहियूं अहिड़ो जहिड़ो रखंदा ई न आहियूं असां ग्राहक ॻोल्हींदा ॻोल्हींदा ईंदा आहिनि सुठियूं ईंदियूं अथव दादी विझी वेंदासीं वेंदासीं व पोलो ईंदी अथव स्ट्रेक्स ईंदी अथव हाणे प्लंबर न ईंदो अथव किन्की अथव इहे सभु सुठियूं सुठियूं कंपनी असां रखंदा आहियूं न न नलका अहिड़ा अहिड़ी नबड़ियूं शयूं अहड़ियूं ख़राबु शयूं असां रखंदा ई ना आहियूं दादी तव्हां विश्वासु रखो कोई बि ख़राबु शइ असां कहिड़े बि ग्राहक खे न विझी ॾींदा आहियूं हा असांखे चवंदा चवनि था नी ग्राहक भॻवानु थींदो आहे असां न बि हा न हलनि न न कोई ॻाल्हि न आहे दादी मुंहिंजो क़ारीगरु ईंदव सॼो ॾिसी वेंदव केतिरो खपे छा खपे कहिड़ी हिसाब सां विझण जा आहिनि उहो सभु ॾिसी वेंदव मुंहिजो क़ारीगरु शइ त तव्हांखे सुठी ई मिलंदव तव्हां जेको चओ अहिड़ी मज़बूत शइ आहे दादी तव्हां विश्वासु रखो एड़ियूं नबड़ियूं शयूं असां रखंदा ई न आहियूं हर हिकु शइ असां कंपनीअ जी ई रखंदा आहियूं भले दादी मुंहिंजो क़ारीगरु अची सभु ॾिसंदो ठीकु आहे क़ारीगर खे वठी करे सॼो ॾिसी वेंदीमांव ठीकु आहे दादी

हा हा दादी सभु ठाहे असां क़ारीगर खे मां वठी ईंदमि गॾु ठाहे मां बीह करे सभु विझाईंदीमासि ऐं सभु शयूं सुठियूं ई विझंदासींव हा हा ठीकु आहे दादी त तां अने मूंखे तव्हांजो ऐड्रेस व्हाट्सप करे छॾिजो त उन जॻह ते असां अची वेंदासींव ठीकु आहे सुभाणे शाम ताईं हा दादी